मां हिकु घरेलु माई आहियां इन करे मूंखे जानवरनि जी ख़ासि पहचान कान्हे पर थोरा घणा लक्षण सुठे जानवर जा ऐं सुठी नसल वारे जनवरनि जा मूंखे ख़बरु आहे ईअं त खीरु ॾियण वारी गांइ गांयुनि में बि गिर गाय गिर गांइ गांयुनि में वधीक खीरु ॾियण वारी गांइ आहे आसिरे रोज़ु जा पंदरहां लीटर खीरु ॾींदी आहे व वरी कुतनि में सुठे में सुठा कुता डोबरमेन आहिनि छो इहे कुता वधीक वफ़ादारु त हूंदा आहिनि पर ॾाढा बहादुरु बि हूंदा आहिनि वॾा ज़ोरुदार ॾिसण में बि लॻंदा आहिनि